हा मां योग कक्षा में भाग वरितो आहे ऐं इहो अनुभव मुंहिंजो ॾाढो सुठो आहे योगा करण सां शरीर जो तनाउ परे थींदो आहे शरीर जी कमज़ोरी परियां थींदी आहे ऐं मोटापो बि परियां थींदो आहे योगा असांखे घणेई अॻिते वधाइण खपे छो त योगा सां शरीर स्वस्थ महिसूसु कंदो आहे ऐं शरीर हल्को बि महिसूसु कंदो आहे योगा करण सां घणेई तरह योग परियां थींदा आहिनि जीअं त माइग्रेन मथे जो सूर पेट में सूर शरीर जो सूर हीउ सभु घणेई रोॻ परियां थींदा आहिनि योगा करण सां शरीर स्वस्थ महिसूसु ऐं हल्को महिसूसु कंदो आहे